बे बेलायाव आं मोनसे खोथाखौ गोसोआव फैयो बेखौ आं फोरमायनोबो लुगैयो मानोना सासे मास्टारा स्कुलाव सासे मास्टार गोदान फैजेन्दों स्कुलाव सासे गोदान सासे मास्टार फैजेन्दोंमोन अब्ला मास्टारा क्लासाव हाबनानै सात्र'फोरखौ सोंबाय

जोंनि जे सैथो बे सैथोखौ जोङो जों बोरै मोन्दांनो हागोन जों बेखौ सैथोखौ जों बोरै मिन्थिनो हागोन होननानै मास्टारा सात्र'फोरखौ सोंबाय अब्ला सासे सात्र'आ बुंबाय जे जोङो सैथोखौ साना ओंखारो आरो हाबफिनो हाथरखियाबो ओंखारो बेबो हाबफिनो सान जायो बिनि उनाव हर जायो बेफोरनो जाहैबाय सैथोआ अब्ला मास्टारा सात्र'खौ बुंबाय नंगौ नों बुंनाया अब्ला मास्टारा सात्र'फोरखौ सिगाङाव टेबोलाव मोननै थोरसि दोनबाय बे थोरसियाव गंनै गिलासबो दोनबाय बे गंनै गिलासाव आरो लोगोसे स्पन्ज स्पन्जबो दोनबाय उनाव मास्टारा गिलास गंसेयाव दै एसे दै गाज्रिखौ दोनबाय गिलासाव आरो मोनसेयाव साफा दै मोजांखौ दोनबाय बिनि उनाव मास्टारा दै मोजांखौबो दै गाज्रिखौबो दै गाज्रिखौ मोनसे थोरसियाव लखब्बाय ओमफ्राय दै गाज्रिखौबो मोनसे थोरसियाव लखब्बाय ओमफ्राय बै स्पन्जखौ जों बे दैखौ सोबजोब्बाय सोबहोजोबनानै मा सात्र'फोरखौ बुंबाय जे दा बे स्पन्ज मोननैयाव मोनसेयाव लेथ्रा दै दङ आरो मोनसेयाव जाहैबाय साफा दै दङ आरो जों बेखौ दा सेबफिनोबा लेथ्रा दैया लेथ्रायानो ओंखारखागोनखा ओमफ्राय साफा दैया साफायानो ओंखारगोनखा थिख बिदिनो जों नुनायाव बयबो मानसिया समान जों जेबो हमनो हाया नाथाय बे मानसिफोरनि बै स्पन्जआ दै सोबख'ना लानाय बायदि जायनि गोसोफ्रा मोजां जायो जायनि आखल आखु साननाय हनायफ्रा मोजां बे दै साफा दै बादि जों ए जों बुजायनाय जाहैबाय आरो लेथ्रा दैखौ बुजायनाय जाबाय जायफ्रा गोसोफ्रा गाज्रि आरो बिसोरनि खामानि दामानिया माने समाज बेरेखा हाबा जायो बिसोरना जिखुनु खामानि मावा मानो बिसोरना बै दै गाज्रिजों दिन्थिनाय जाबाय बिनिखायनो सात्र'फोर जों जेसेबां मानसिफोर नुवा मानो सोब मानसियानो समान नङा बयनि सोरबाया बे दै दै मोजां बादि बिसिना माबायाव हाबना दङ आरो सोरनावबा बे दै गाज्रि बादि हाबनानै दङ बिनिखायनो जोङो सैथो आरो गाज्रिखौ जोङो प्रत्येक बेक्तिनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो हमदांनो हायो अबे सैथो अबे गाज्रि बे माबाजोंखौ आङो गोसोफोरखौ खोब मोजां मोननानै थाया आरो आंबो बिदिनो सानना लायो गतेय पृथ्बीनि मानसिफ्रा गासैबो बेबादि अबस्थायैनो दंजोबो होननानै साननानै लायो